नै नोंनाव मा दं गासिबो दं जायखिजाया नारें खान्थाल थाइजौ आफेल आंगुर मा मा नांगौ कमला दंजोबो थालिर नारिकल दे देरस' जरा बेफोरबो किजि थिनस' आफेला थिनस' आंगुरबाबो आंगुराबो बिदिनो पवा बिस नारें कमलायाबो बिदिनो दस थाखाफ्रावबो मोनो बिस थाखा दस बाहागो होनाय आमफ्राइ मा मा नांगौ थालेराबो बिदिनो ट्रिस सलिस आखासेआव ट्रिस सलिस थालिरा ट्रिस सलिस आखासेआव ए' मोनगोन दे बुरजाबाबो गासिखौबो बेसे नांगौ आमफ्राइलाय माथो नांबावगौ थाइजौबो दं दङ दं मोनगोन ए' थाइसेफोराव बिस ट्रिस थाइसेआव आमफ्रायलाइ दे ओं ओं दङ दे बेखौबो मोनगोन खुसेराबो जायखि जाया बिदिनो थसेआव ओरैनो बिस थाखा फन्द्र थाखाफोरनिबो हरो आफेल आंगुरालाय होनखाबायानो दुइस'वाव ट्रिस थाखा ए जरा ओरैनो जरा दस थाखा आरो गया आमफ्राय फाथैआबो मुथासेआव दस थाखा आमफ्रायलाइ आमफ्राय मा नांबावगौ खान्थालफोर नाङा नामा ए